हम अपने घर के आंगन में पक्षियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें चावल के दाने डालते हैं पानी भी रखते हैं उनके पीने के लिए उनके उनके लिए दाने दाने रखते हैं आ दाने वह चुन चुन कर खाते हैं और पानी भी पीते हैं ताकि उनकी प्यास और उन्हें भूख लगे तो वह आ कर हमारे यहाँ खा सकें हमारे आंगन में जब वह आते हैं तो उन्हें देखते है जब हम लोग तो बहुत ही अच्छा लगता है वह क्योंकि दाने खाते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं पानी पीते हैं और भी जो चीज़ें होती है उन्हें जो हम लोग डाल देते हैं वह उनको चुन चुन कर खाते हैं सभी प्रकार के हम लोग खाने के लिए उनके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ भी डाल देते है ताकि वह हमारे आंगन में आ कर बैठ सकें उन्हें हम लोग देख सकें अच्छी तरह से उन्हें बहुत ही सुंदर सा दिखते जैसे चिड़िया आती हैं उनके लिए हम दाने डालते वह दाने चुन चुन कर खाती हैं और पानी भी पीती हैं